शॅर बाजारांत वेग वेगळ्यो कंपनी आसतात पय त्यो आपले आयपियो म्हणटा तो लॉंच करतात आनी लोक त्या कंपनीचो आयपियो विकत घेतात एक तेतून इंनवॅस्टमेंट कशी जाता वो लोकांची आनी त्या कंपनीचो रेवॅन्यू कसो जनरेट जाता तो पयसो मागीर ती कंपनी आपल्या कामाक लागून यूज करता आनी जसो प्रोफीट बीन जालो कंपनीक की तो पयसो ज्यांच्या ज्यांच्यानी शॅर घेतलेले तेंका वयता अशें ते मार्केटाचे रुल्स आसात चड उतार केन्ना जाता जसो जसो जशें जशें लोक ते शेयर घेयत रावता तसो तसो त्या कंपनिच्या शॅरान चडाव येता आनी जशें जशें लोक विकत रावले तेन्ना ते शॅर पडटात जर वांगडाच सगळें लोक एक शेयर एका कंपनीचे विकत रावले एका दिसान जाल्यार त्या कंपनीचे जे शेयर आसतले ते सामके देंवतले आनी तो त्या कंपनीक लॉस जातोलो ह्या दिसानी ऍप्लीकेशनां खूब येयला इंटरनॅटावयल्यान आनी तितूतल्यान आपलो एक अकांउट डिमॅट म्हणून अकांउट तो ओपन केलो की लोकांक डायरेक्ट इन्वेश्ट करपाक मेळटा मार्केटाक शॅर मार्केटान आनी त्या हेतूंतल्यान त्या एप्लिकेशनांतल्यान लोक वेगळ्या वेगळ्या कंपनीचे शेयर्स घेतात विकतात ट्रेडींग म्हणटात ह्या कामाक हेतून गरजेचे म्हटल्यार मनश्याक एक नोलेज आसप की खंयच्या कंपनीचे शेयर आहा ते केन्ना घेवपाचे विकत आनी ते खंयच्या टायमार ते विकल्यार फायदो जातोलो ह्याकी मार्केटान जर पैसो घालपाचो जाल्यार सदांच लॉस जर जायत रावलो जाल्यार कांय फायदो ना आनी जेन्ना विकता तेन्ना अशें पळोवपा जाय की आपणे जेन्ना घेतलेलो ताज्याकून चड पयश्यान विकलो जाल्यार तो त्या मनश्याक प्रॉफीट जाता आता ह्या हेतून केन्ना केन्ना थोडो ऑर्गनायजेशन आसता जे एक मूद्दम कंपनी उडोवपाक लागून किंवा आपलो प्रोफीट करपाक लागून झप करुन पयलीच जेन्ना सामके सवाय आसता शॅयरस तेन्ना एक व्हडली कोंटीटी घेवन दवरतात आनी व्हडली कोंटिटी घेयना फुडें ते शॅर शॅराचो प्रायस वाडटा जप्प करुन वयर सरता शेयर आनी जेन्ना लोक त्या म्हारग प्रायजार उखलपाक लागता तेन्ना जे आपल्या कडेन व्हडलो गोठ्ठो आशिल्या शॅरांचो तो विकून काडटात आनी ते शेयर पडटात बाकीच्या लोकांनी बरे आसा शेयर अशें समजून जो घेतलेलो तेका लॉस जाता